म्हज्या आवडीची एक अशी शैली ना म्हाका सादें सोंपें भाशेन बरयले प्रसादेक लिखाण आवडटा आमचे चंद्रकांतबाब केणी ह्या शैलींत बरयताले तांच्या लिखाण हांव आवडीन वाचतलों ताणें सरस्वत समाजाची वळख करून दिवपी एक ग्रंथ बरयलो तांचे शैली खातीर तो ग्रंथ म्हाका खूब आवडलो हेच शैलींतलें व्हडलें घर हो उदय भेंब्रो हांची कादंबरी हांवें हालींच वाचली तिजें कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत अणकार जाला